आंथ' बेफोर बायदि जायगायाव थांफेराखै नाथाय माब्लाबा समनि गेजेराव गोसो जायो माब्लाबा गोसोयाव दुखु जार्ला दुखु खस्थ' फैयोब्ला थांनो गोसो जायो बबेबा गोजान मोनसे जायगायाव थांनानै रावबो गैया निजोम हारसिं थानानै गासैनिबो दिसथाब गाबज्रिनाय रायज्लायनाय बेफोर गासैबो गासैबो निफ्रायबो गावखौ हारसिं थख'यै दैख'नानै लांनानै बबेबा मोनसे गोजान जायगायाव सिरियै थांनानै थाहैथ'नो थाखाय गोसो जायो नाथाय आङो दिनैसिमबो थांफेरनाय जायाखै नाथाय माब्लाबानि समाव बिबारफोरनि समायनाखौ नुयोब्ला मासे सिखिरि जानानैब्लाबो बे बिबारनि बिदैखौ सोबनायखौ नुयोब्ला सोर आंनि गोसोयाबो माब्लाबानि समाव आंबो सिखिरि जानायमोनब्ला रावनिबो दिसथाब रावनिबो दुखु जारला सहायनाङा लासे बिबारफोरनि बिदैखौ सोबनानै सिरि थानानै मिनि गोजोन आलो गोजोन थानो मोन्नायमोनब्ला बेफोरबायदि सान्नाया आंनियावबो दङ आरो माब्लाबानि समाव माबा मोनसे जेंनायाव गोलैयोबा बेफोर जेंनानिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ मोनथ'गोन खोमा सान्नानै मुलुगनि बायह्रा बबेबा गोजान मोनसे जायगायाव थांनानै थाहैथ'नो थाखाय गोसो जायो आरो मोनसे रावबो नुयि जेबो खोनायै आंखौ रावबो गाबज्रिब्लाबो मोनहासयै जायगायाव थांनानै थाहैनो जोबोर गोसो जायो मानोना समनि गेजेराव सोरनिबा रायज्लायनाय सोरनिबा बुंनाय सोरजोंबा दुखु होजानाय एबा माबा मोनसे जेंना जेथोफोरनिफ्राय गावखौ बारग'नो हाया हाया मोनोब्ला अब्ला आङो मोनसे मुलुगनि बायह्रा गोजान जायगायाव थांनानै थाहैनो थाखाय जोबोर गोसो जायो